हमारे राज्य हमारे राज्य में जितने भी आदिवासी लोग पाए जाते हैं सबसे पहले तो उसका रहना खाना उसके चलने का फिरने का ये सब का जितना भी ढंग है वो अलग तरीका का होता है उसके उसके पहनावा से लेकर के उसके खाने से लेकर के हर एक चीज़ का उसका अलग अलग ढंग स्वरूप होता है खाने में बहुत मतलब जो हम आप नहीं खा सकते हैं वो उस चीज़ को वो खाता है और जिस चीज़ को हम आप नेगलेट कर देते उस चीज़ को वो खा लेते हैं हमारे वो आपके बस की चीज़ तो है नहीं कि जो खा सकते हैं और बात रही पहनने की वो सब फटा चिटा कपड़ा एकदम दूसरे दूसरे टाइप का कपड़ा पहनते हैं जो हमारे एक मतलब एक ग़रीबी एक ग़रीबी टाइप का ज़िंदगी जीता है बहुत ज़्यादा ग़रीब ऐसा नहीं कि उसके पास में पैसा नहीं होता पैसा होता है लेकिन वो ग़रीबी टाइप का इस तरह से ज़िंदगी जीता है कि इंसान की नज़र में वो ऐसा हो जाता है कि हाँ मतलब जो है ये आदिवासी देखने से ही लग जाता है कि वो आदिवासी है वो ऐसा है देखने से ही उसका पता चल जाता है रंग स्वरूप सब कुछ देखने से ही उसका सब कुछ पता चल जाता है इसीलिए तो इससे कोई बात नहीं है हमारे उस चीज़ को सुधार करने के लिए हमारे भारत बिहार में जो है उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा सा आदिवासी लोगों के बारे में भी कि हाँ आदिवासी लोग जो हैं किस तरह से मतलब आगे बढ़े एक वो सब मॉडर्न ज़माने में आए वो सब अभी तक भी वो प्राचीन ज़माने से ही जिस तरह से पहले रहते थे उस तरह से अभी भी वो सब रह रहे हैं तो उस तरह को छोड़ कर के अभी जैसे रहा जाता है मॉडर्न ज़माने में उस टाइप से वो सब अभी भी वो सब नई ज़िंदगी को यापन कर पा रहे हैं मात्र ये खाने पीने की तो खाने पीने में जो है वो सब तरह तरह की चीज़ कपड़ा पहनते उसका मुँह उसका देखने से ही कोई इंसान कह देगा कि ये आदिवासी है उसका मुँह का ढांचा या शरीर का ढांचा या किसी भी तरह का एक तो काम करना चाहते नहीं हैं घुमन्तू जहाँ मिल जाए घुमन्तू आदमी की तरह घूमते हैं वो सब कभी आज इस जगह पे कल उस जगह पे आज यहाँ पे कल वहाँ पे पाँच दिन यहाँ रहे तो पाँच दिन के बाद दूसरे जगह चले गए आदिवासी सब इसी टप टाइप से जो है सब जगह मतलब ऐसे ही रहे रहा जाता है लेकिन इस टाइप से नहीं रहना चाहिए इसपे सरकार को ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए हमारे बिहार की बिहार सरकार को खास कर इसपे ध्यान देना चाहिए कि ये किस टाइप से मतलब इसे ये सब आदमी को मोडन ज़माने में लाया जाए और इसके लिए सरकार को हो सके तो सरकार को विशेष ये सब को जो है एक तो छूट बहुत ज़्यादा ये सब को मिला हुआ है लेकिन ये सब पढ़ाई लिखाई के मामले में भी बहुत पिछड़े पीछे हुए हैं तो इस चीज़ ये सब चीज़ पे भी सरकार को ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सब आगे बढ़े तरक्की करे तो लेकिन क्या कीजिएगा ठीक है सरकार का भी धीरे धीरे नज़र जाएगा इस चीज़ पे हालांकि इससे कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन यदि एक इंसान के बीच में जब इंसान जाता है तभी जा कर के इंसान बन पाता है यदि इंसान यदि रहेगा अपने खुद के वातावरण में तो वो तो खुद जैसा है पहले वैसा ही रहेगा यदि इंसान इंसान जो आजकल क्या करता है भगवा धारण करके बस चल देता है तो यहाँ हम ये हैं वो हैं तो ये सब चीज़ भी नहीं करना चाहिए जब आदिवासी हैं तो उसी उसको उसी ढंग से उस ढंग से उस ढंग से उसको इस मॉडर्न ज़माने में आना चाहिए तो इसीलिए और कोई बात नहीं है